आं मुलामफा मोननाय माखासे सोरखारि सान थांखिफोरा जाबाय पिएम किसान आरो लोगोसे फिसारि मोननो हादों आरो आं बेखौ मोननानै गोजोनदों बिदिन्थि महरै गोबां आसनि दङ जेनिखि आसनिफोरा गोबां सुबुंफोरखौ गोजोन मोनहोदों जेरैहाय पि एम ए अवाय जि सरखारि न' प्रदान मनथ्रि आवास योजना बेजों लोगोसे

गोबां आसनिफोर दंबायो जेनिखि आसनिफोरखौ आङो गोसोआव गैजोबा दा आं मोनथाम आसनिखौहाय मिन्थियो जेनिखि फिसारि आरो पि एम ए अवाय जि लोगोसे फिसारि थेंक आरो बेजों लोगोसे नैबे रायजो हुवायाव दै गोगो दैनि जगायनानै होयो जायनिखि गोगो दैखौ रायजोफ्रा मोनलोंनो थांगासिनो दङ बे जेजे एमनि थाखाय दा बेयावहाय जोङो गोबां आसनिखौ मोननानै बा आङो माखासे आसनिखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय दङ जायनिखि फिसारिखौ आङो मोननानै जे फिसारिनि जेनिखि मावनो गोनां बा मोनसे न'खरखौ गोजोनै दैदेनलांनो थाखाय आङो बेयावहाय ना फिसिनानै नाया माब्रैहाय देरगोन बिनि गोबां मानि आहा फदथिखौ लानानै आदार होनानै अबे समाव ना फुवान होनांगौ अबे समावहाय आदार होनांगौ बेफोरखौ जों आङो मानि मिथिनानै बा बोसोन लानानै आङो फेदेरदों आरो फेदेरनानै जेबायदि समाव ना फाननो गोनां जायो बे समावहाय आङो नाखौहाय दिरुननानै गोबां रांबो मोननो हादों बेजों लोगोसे जेनिखि पिएम किसान मोनो बे पिएम किसानाबो गोबां सुबुंफोरखौ माने सहाय खालामदों जायनिखि माखासे खिथियकफोरा बोसोराव सय हाजार मोनोब्ला माने बे थाखाखौनो जमा खालामनानै बा जों आबादाव बाहायनो हायो जि समाव जोङो आबादखौ जागायनानै जोङो दै होनां दै होनायनि समाव दै होयो आरो लोगोसे हासार होनांगौ समाव जोङो हासार होनायाव जोङो मानि सहाय मोनो रांखौ मोननानै जाय खिथिया जोंनि थाखाय जिउ दानायावहाय सहाय होयो बिनि थाखाय जोङो सहाय मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरा पि एम ए अवाय जि न' मोनदों जायनिखि गरिब दुखिया दुरिथ्र' सुबुंफोरा जेनिखि सिमांबायदि मोननानै दिनै फाखानि गंसे न' पि एम ए अवाय जि मोननो हादों बे न'खौ मोननानै जोबोद गोजोन मोननाय मोनदों आरो जायनिखि निखावरिफोरा थुरिनि न' प्लासटिकनि न' न' बानायनानै थानो गोनां जायो बिसोरो दिनै थिं आरो एबा फाखानि न'आवहाय उनदुनो मोनदों जायनिखि बे न'आवहाय बार अखाफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो बिनि थाखायनो जोबोद मानि सरखारनिसिम गोजोननाय मोननायखौ गासै जोंनि भारतारि सुबुंफोरा बा गोरिब सुबुंफोरा जोबोद गोजोननाय दङ आरो बेजों लोगोसे रेसन कार्ड रेसन कार्डबो मोननो हानाय जादों जायनिखि जोङो आदारखौ जानानै थांनानै थायो जाय रेसनखौ मोनोब्ला जोङो गोबां सहाय मोननो हायो बे सहायानो जाहैबाय जोङो जोंनो जाग्रा आदारखौ सरखारा हरो रेसन कार्डनि हेफाजाबजों जाय आदारा जोंनो सासेयावहाय मासाव बा केजि माइरं हरो बे बा केजिखौ मोनोब्ला जोंहा जोबोद रेहाय जायो जायनिखि गैयै सुबुंफ्रा रेहाय बेखौहाय जानानै माखासे समफोरखौ हाजिरा मावनायाव जोबोद सहाय मोनो आरो बेजों लोगोसे रेसन कार्डजों जेनिखि बेमार आजार जानाय बै बेमार आजारखौबो जोङो बा लाख माने बा लाखनि थाखाय जोङो बेमारखौ माने नायनानै लानो हायो बेनोसै आरो आंनि बुंनो गोनाङा